چھبس جنوری ہندوستان میں نیشنل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے پندرہ اگست انڈپنڈنس ڈے کے طور پر ہندوستان میں منایا جاتا ہے تئیس اگست ہندوستان میں اسپیسکرافٹ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اٹھارہ دسمبر انٹرنیشنل عربک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے تین سات انیس سو ننانوے میں پیدائیشی ڈے ہے